जेनाकि अहाँ हमरा से पुछलियै कि अहाँके रोजी रोटी बिजली पर निर्भर अछि तऽ हँ हमर रोजी रोटी बिजली पर निर्भर अछि हम एक कॉलेज स्टुडेण्ट छी कम्प्युटर साइंस लेने छी तऽ हमरा कम्प्युटर पर दिन भरि कम्प्युटर पर बैठे पड़ै छै आ लाइन कटि जाइ छै तऽ हम नहि करि पाबै छी अपन प्रोजेक्ट् बिजली कटौतीके रौशनीके लेल हमरा दिक्कत हो जाइ छै एकटा विकल्प छै हमरा इन्वर्टर आओर ओहो बेसी देर टिकल तऽ लाइन कटि गेल हालाँकि सबके घर इन्वर्टर नहि होइ छै जेनाकि हम सुबह उठलियै तऽ ब्रश करलियै ब्रेड सेकै लए फेर मशीन ओकरोमे बिजली लगै छै फिर पंखामे जाकऽ बइठलियै तऽ पंखा ऑन करलियै तऽ ओकरोमे बिजली लगै छै उस दौरान एक एक करके हर चीजेमे हमरा बिजली लगै छै कम्प्युटर ऑन करलियै ओकरामे बिजली छै दू तीन घण्टा बइठलियै अखन अगर लाइन कटि जाएत तऽ हम आधे घण्टा चलबाएब इन्वर्टर ओते हमर सक्रीय नहि छै